हैलो हाँ जी रामेश्वर जी बोल रहे हो हैलो हाँ जी रामेश्वर जी बोल रहे हो हाँ मैं आपके कंचन देवी स्कूल से बोल रहा हूँ आपका जो बच्चा हैं ना राहुल ये हम हमारे स्कूल में पढ़ता है तो इसकी क्या है थोड़ी तबियत खराब हो गयी अचानक से हाँ तो क्या थोड़ा उसका क्या है बुखार सा आ रहा था और उसको घबराहट सी हो रही थी बेचैनी से हो रही थी चक्कर से आ रहे थे तो इस वजह से उसकी थोड़ी तबियत खराब थी तो अभी तो हमने उसको एक टैबलेट दे दी है लेकिन आपको उसको लेने के लिए आ जाओ स्कूल में हाँ उसको पानी वानी पिला दिया है वो टैबलेट भी दे दिया है बुखार की तो अभी थोड़ा आराम है उसको लेकिन क्या है आप उसको घर पे ले जाते और फिर अच्छा रहता है फिर आप डॉक्टर को भी दिखा लो उसको फिर वो आराम भी कर लेगा घर पे रिलेट भी कर लेगा एक दो दिन में उसकी तबियत खराब हो जाएगी फिर आप उसको स्कूल भेज देना हाँ हाँ हाँ तो वो खाना तो हाँ खाना तो खिला देंगे अभी बोलेंगे उसको खाना खाने के लिए अभी उसको क्या है थोड़ी घबराहट सी हो रही है तो थोड़ा वो आराम कर लेगा फिर उसको वो थोड़ा आराम हो जाएगा उसको ठीक लगेगा तब खा लेगा खाना तो उसको टैबलेट भी दे दी है अभी उसका जो है बुखार उतर जाएगा थोड़ी घबराहट से हो रही थी हाँ तो ठीक है आप आ जाओ आराम कर रहे हैं उसको आराम करवा रहे हैं तो आप कब तक आ जाओगे कितने समय में फ्री हो जाओगे वहाँ से हाँ हाँ ठीक है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है आप अपना लंच हो तब आ जाना एक या दो घंटे बाद आ जाओगे हाँ आप आप चाहो तो जैसे भी कर लो अभी आप चाहो तो एक या दो घंटे बाद आ जाना या फिर आप चाहो तो उसकी मम्मी को या फिर और किसी आपके मिलने वाले को उसको भेज दीजिए हमारे यहाँ पे और आपका नाम बता देगा वो हम आपको हम उनके साथ जो है आपका बच्चा है उनको भेज देंगे घर पे आप के पे हाँ हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है ऐसे तो अभी क्या है हम ध्यान रख रहे हैं तो आप एक या दो घंटे बाद आ जाना कोई दिक्कत नहीं है अभी तो हमने उसको टेबलेट भी दे दी है और वो आराम कर रहा है अभी पंखे नीचे हाँ हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है आप एक घंटे बाद में आपका काम खत्म करके आ जाना तब तक बैठा है आपका बच्चा और आराम कर रहा है फिर आप उसको घर ले जाके डॉक्टर को दिखवा लेना और भी उसको ट्रीटमेंट दे देना फिर आराम कर लेगा घर पे फिर उसकी तबियत ठीक हो जाये फिर आप स्कूल भेज देना हाँ हाँ ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है आ जाना आपकी एक घंटे बाद हाँ ठीक है सर ठीक